पौधनि खे रोज़ु पाणी ॾियण जी ज़रूरत न रहंदी आहे आम तौर ते हफ़्ते में हिकु यां ॿ दफ़ा पाणी ॾियणु खपिजे बार बार यां घटि घटि पाणी ॾियण खां त कॾहिं कॾहिं पाणी ॾियणु सवलो रहंदो आहे परि घणी मात्रा में पाणी ॾियणु खपिजे जंहिंसां जड़ूं ऐं मिट्टीअ में नमी ठही रहे जॾहिं मिट्टी सुकी वेंदी आहे त पाणी जो डिब्बे खां प्रयोग करे नम करणु ॾाढो मुश्किल थी पवंदो आहे इन करे मिट्टी में हमेशह नमी बणाए रहणु घुरिजे